मूंखे भगवद गीता पढ़णु ॾाढी वणंदी आहे सुबुह जो उथण सां ई श्री कृष्ण जो नालो खणी गीता हथ में खणंदी आहियां उन मां उन पढ़ण सां मूंखे मन खे शांती मिलंदी आहे घर में जेको बि कुझु थी रहियो आहे या घर में घणियूं ई ॻाल्हियूं आहिनि हिन पढ़ण सां मनु शांति रहंदो आहे ऐं मां ॿियनि खे बि चवणु चाहींदी आहियां त इहो पढ़ो पर जीअं श्री कृष्ण भॻवानु पांडवनि खे बि इहो ई सिख्यत ॾिनी त तव्हां संसार में रही करे बि संसार खां न्यारा थियो ऐं सचु चवण में कंहिं ॻाल्हि खां न हिचको